اُتّر پردیش دیہی میں بڑے خبر رساں ذرائع نیوز پیپرس انقلاب دا ہندو نیوز پیپر اسی طرح ریڈیو اور موبائل میں موجود ایف ایم سوشل میڈیا اور یو ٹیوب وغیرہ سے پہنچتے ہیں جسے لوگ سن كر فائدہ اٹھاتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں